हेलो हमर नाम सूबैदा खातून छिकै हम वरङ्गासँ बोलै छिए आओर हमरा कहीँ जाना छलै तऽ काल्हिखना तऽ ऑटो हेतै मतलब थोड़ा जल्दी जाना छलै हमरा आँ जल्दी जाना छलै इसीलिए थोड़ा जल्दीमे पहुँचि जेबै थोड़ा टाइमपर अगर ऑटो उटो हेतै तऽ भेजि दिअ बहुत जरूरी काम छै जल्दी जाना हइ थोड़ा इसीलिए होतै तऽ बोलहिअ बहुत जल्दी जाना हइ बहुत जरूरी काम छै ड्राइवर कोनो अच्छा ड्राइवर छै तऽ बतैहिअ आओर थोड़ा जल्दी पहुँचनाए छै जेकि तेज चलाबै गाड़ी जरा समयपर पहुँचा दै हमरा वहाँ समयपर पहुँचना बहुत जरूरी छै समयपर जाना हइ अच्छा ड्राइवर अइ वरङ्गासँ पूर्णिया तक जाना छै बहुत जरूरी काम छै अगर कोनो ड्राइवर बढ़िआँ छै तऽ बतैहिअ बहुत जरूरी बहुत जल्दी जाना अच्छा गाड़िओ नहि छै बहुत जल्दी जाना जरूरी